हँ हेलो ठीक यऽ ठीक यऽ

हँ हँ हँ हँ हँ मिसरी लाल यादव हँ हमर तऽ ई देखिऔ पिछलो बेर जे ई जीतल छलै तऽ ओतऽ एकटा लहर छलै हँ लहर परमे जीत गेलै ठीक छै हँ एखनो जे छै से काज नहि कयलकैया तऽ ओ हार जीत तऽ काजे परमे होइत छै मूल रूपसँ अगर भाग्यमे देखिऔ की होइत छै ने कि एगो लहर छै जे ओ राज्य एबे करतै प्रधानमंत्री बला राज्य नहि बुझलियै तऽ ताहि कारण जे छै से गदहा भेड़ बकरी केओ ठाढ़ छै कतहुँ तऽ ओ जीत जाइत छै हय ने हँ हँ आ लेकिन लेकिन हमरा सभकऽ सेहो इच्छा नहि अछि जे छै से जीतऽ किए जे छै जे बढ़िआँ कैन्डिडेट हमरा सभकऽ बढ़िआँ होइ जे कमसँ कम जे पद भेटलैहँ सम्मानीय पद ओ पद कऽ लाज राखैत आ लाज रखलाकऽ बाद ओ ओहि ओहि योग्य हुए किछु काजो करै ने सरकार ओकरा सम्मान भेटतै फेर आगा ओकर भविष्य सुरक्षित रहतै ने लेकिन एकर हँ एकर ई कैन्डिडेट कऽ प्रति हमहुँ सभ खफा छी कोनो खुश नहि छी एकरासँ हँ तऽ इएह छै जे अहाँ अगर कहलियै हँ बढ़िआँ चर्चा उठेलहुँ हँ जदि ई कैन्डिडेट काज नहि करैया तऽ ओ हारबे करतै नहि तऽ ओ खुशी मने ओ ओकर वोट नहि देतै या नहिए देतै

हूँ हूँ हँ हँ हँ हँ हाँ यौ यौ ओएह छै अहाँकेँ देखिऔ ने अहाँक इहो कहि रहल छी जे जल नल योजना देखि लिऔ जतऽ जल नल जल कऽ जरूरत नहि छै ओतहि जल नल योजना खुलि गेलै हँ नहि आ दोसर जे छै से पहिले रोड कऽ योजना आबि गेलै सड़क कऽ योजना आबि गेलै सड़क बनि गेलै तहन फेरो नाला कऽ योजना एलै तऽ वेहे सड़क कऽ तोड़ि कऽ नाला बनायल गेलै फेरो तहन जल नल योजना आबि गेलै सभटा कऽ ई तोड़ि तारि कऽ फेरो नल कऽ लेल पाइप खोदाइके लेल जरूरत पड़ि गेलै तऽ हमरा अर्थ अर्थ इएह छै जे कोनो चीज कऽ सदुपयोग करबै ने हूँ हूँ

सही बात छै सही बात छै पानि एखन हँ हँ हँ हँ हमसभ हरेबै हारबे करथिन ओ ने हुनका हुनकासँ बढ़िआँ कैन्डिडेट होयतै तऽ हुनके जीतेबाक कोशिश करतै हँ ठीक छै पुछैत छी गप करब बादमे राखू